हमरा आर के गाउ मे मारि पीट होइ छै तऽ छोड़ाबै लऽ आबै छै पुलिस मुखिया सरपंच सेफ्टी वार्ड कमीशन सेफ्टी छोड़ाबै लए आयल बहुत अच्छासँ राखने रहै छै हमरा आर के गाव मे आयल तऽ बहुत अच्छासँ शान्तिसँ राखने रहल मारि पीट नहि हुए लए देलक